हाँ मैंने ऐसा कार्य किया है जिस में जिसे करने में मुझे परिस्थिति आई थीं कहीं पर जैसे मैंने एक बारवीं बोर्ड की तैयारी की थी तब मुझे कुछ घर का काम भी करना पड़ता था और पढ़ाई भी करनी पड़ती थी और अभी जैसे कोई कोम्पिटीशन में भी मैंने भाग लिया था जब मैंने बहुत कुछ चुनौती आई थीं मेरे सामने और मैंने उस का सामना भी किया था और मैंने घर का भी काम संभाला था और बाहर का भी निकाला था और फिर फिर अभी भी मुझे कुछ कुछ समय में स्कूल चुनौतियाँ पड़ा समय में करने पड़ती हैं